ओइ ड्राइभार बाबु नों बहा दं आंथ' बुकिं खालामहरनाया आधा घन्टायानो जाबाय एफा गोबाव माहाय दङ आं नेबाय थानानै नेगासिनो दङ दासिम्बो मानो सफैदिया ना बबेहायबा माबा प्रब्लेम जादों नामा अननानै खिन्था हरदो